हाँ बालाघाट ज़िले में रोज़गार का मुख्य स्त्रोत है माइंस हैं यहाँ पर और व्यवसाय हैं बकरी दूम गैया ये व्यवसाय हैं लोग सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देते हैं देते हैं नौकरियाँ और लेकिन आजकल के ज़माने में अभी कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं अभी बहुत सी बेरोज़गारी बढ़ गई है यह ज़िले में और बेरोज़गारी के कारण खुद का व्यवसाय लोगों को करना पड़ रहा है और करना होगा खुद के व्यवसाय करने से ही हमारा भला हो सकता है